बाइक चलाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को जैसे जब कोई मेरे से बोलता है कि भाई ये मेरी बाइक ले जा और वहाँ से समान ले आ तब उस बाइक का इस्तेमाल मैं इतने अच्छे तरीक़े से करता हूँ कम से कम मेरी स्पीड उस वक़्त साठ से सत्तर सत्तर से अस्सी ऐसे होते रहती है अभी बीच में मैं लद्दाख़ गया था घूमने बुलट से जब मेरे बाइक की जो गति थी वो तक़रीबन सौ के ऊपर थी और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था उस समय जो ऊर्जा प्राप्त हो रही थी और जो उत्साह मेरे को मिल रहा था उस वक़्त कि ऐसा लग रहा था कि मैं वापस कभी अपने घर वापस जाऊं ही नहीं क्योंकि वहाँ जो आनंद मिल रहा था मेरे को वो काफ़ी सुखमय था और बाइकों की सब से ख़ास बात ये है यह है कि आप उसको कहीं भी कहीं कभी भी ले जा सकते हो बाइक से आप को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं भी हैं और बाइक हमेशा अपने नियंत्रण मे भी रहनी चाहिए आप तेज़ चला रहे हो आपकी गति सौ के ऊपर है तो आप के आप के हाथ मे भी इसकी गति को होना चाहिए कि आप उसको किस तरीक़े से मैनेज कर सक मैनेज करते हो तो इस लिए आप को बाइक की गति और जो उससे मिलने वाली ऊर्जा और उत्साह है वो आप को काफ़ी ज़्यादा लाभदायक देता है